एहन अद्वितीय चुनौती जे छै एकटा यात्री के रूप मे ओ सबसे बड्ड समस्या छै शौचालय के शौचालय जे छै ओ अपना मे नहि छै अपना बस मे नहि छै शौच जे अबै छै तऽ ओहिमे यदि यात्रा के क्रम मे छी तऽ ई अगला जे हय यात्री के समझक चाही बुझक चाही जे हुनका जे है से पहले जाय दे लोग जाय देबा से यदि हम क्षमता छै रुके के तऽ हुनका आगे बढे देबे के चाही ऐसे ही छै गैस स्टेशन पर गैस स्टेशन पर लम्बी कतार छै आओर ओहिमे यदि कोइ परिवार मे भोजन बनाबे के समय मे ही यदि ओ गलती से गैस खतम भऽ गेलै तऽ हमरा हुनका सबके ई दायित्व बनै छै जे जिनका पहिले चाही जिनकर पहिले घटल छै हुनका जे हय से गैस बितरण मिल जाइ या जैसे बिकल्प छै कि भोजन के रूप मे कि यदि भोजन नहि छै भोजन केकरो उपलब्ध नहि छै तऽ हमरा हुनका सबके मदद से केकरो भोजन खुवा देबै के चाही तऽ ई सब जे होइ से होयबाक चाही